हैलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल दादा भई छा हाल चाल हा बसि बसि साईं आवाज़ सां सुञाणे वरितोसीं शंकर लाल

हा हा ॿियो तव्हां कमुकारु सभु बढ़िया आहे बसि हालांकी आसीस झूलणु शाह जी जी ॿियो ॿियो ॿुधायो पंजवाणी साहिबु कीअं यादि कयुव अॼु अछा अछा ॿियो भाॼी त उहे ई आहिनि न जेके अचनि थियूं हाणे भाॼियुनि में नयूं वरी कहिड़ियूं जेकी सादियूं सायूं भाॼियूं न न ताज़ा माल अथव बिल्कुल अॼु जो ई अञा गर्मी आहे गर्मी आहे गर्मीअ जे करे छाहे कुझु थिए थो पियो ऐं अंदरि ई अंदरि उमिरि जे करे थोरो हा छा खपेव छा

गोभियुनि जा गुल आया अथव टमाटा अथव पीज़ आया अथव मस्ति फरियूं पीज़नि जूं हा हा ॿुधायो न अघ हाणे बाबा घर घर जा माण्हू आहियो त तव्हांखे अचनि खां पहिरीं थोरी न वेंदासीं भदे जो ई अघु लॻंदा न हा न न बिल्कुल निश्चिंत रहो हा हा गजरूं किलो हा किलो गजरूं ॿियो आलू घणा पटाटा किलो हूं किलो टमाटा ॿियो हा गोभी जो गुलु हिकिड़ो गुलु हिकु ई हा गुलु हिकु ई लॻंदो हा पीज़ घणा हा हा ठीकु ठीकु ठीकु आहे दादा ॿियो हा पीज़ पीज़ हा पीज़ बि पीज़ बिल्कुल सायूं फरी अथव हिकदमि हा हा हा पीज़ थिया पटाटा थिया गजरूं थियूं ऐं तव्हांजो फूल गोभी थी वई ॿियो हा टमाटा थी विया न किलो हा हा हा पटटा थी विया टमाटा थी विया पीज़ थी विया ॿी काई सेवा न न बिल्कुल ताज़ो हा अघु त बिल्कुल निश्चिंत रहो न भई वीह रुपिये टमाटा पवंदव वीह रुपिये पटाटा पवंदव ऐं पंदरहें रुपिये गोभी जो गुलु अथव टीह रुपिया ठीकु आहे हलो ॾिसां जोड़े में हूंदो त अॻो पोइ ॾेई तो छॾियांसि न जोड़े में जेको हूंदो ठीकु आहे हा हा ठीकु ठीकु आहे त ही पोइ घरु मोकिलिणा आहिनि दुकान ते मोकिलियांव हा ठीकु हा ठीकु हा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे मां ॿधी रखांव थो पियो ठीकु आहे हा जी जी जी ठीकु ठीकु आहे दादा जी जी जी ठीकु जय झूले हा पीज़ पीज़ चालीह रुपिये किलो न तव्हांजे लाइ

बसि किसाननि जो मालु अचेई नथो पियो दादा तव्हां निश्चिंत रहो बिल्कुल जेको हूंदो तव्हां सां समुझी वठंदासीं

ठीकु आहे ठीकु आहे दादा ठीकु आहे हलो ग्राहक जी फोन थी अचे पोइ मां ॻाल्हायांव थो ठीकु आहे जय झूलेलाल